हलो हा हलो जय झूलेलाल बढ़िया बढ़िया ठीकु आहियो तव्हां हा मूंखे कपिड़ा ॾेखारियो न मूंखे पंहिंजी गुड़िया लाइ कपिड़ा खपनि ॾेखारियो न ॿटीहो नंबर जींस ॾेखारियो ॿटीह नंबर जींस ॾेखारियो ऐं एल साइज़ इहे इहा टीशट ॾेखारियो शट ॾेखारियो

हा हा अञा ॾेखारियो कलर हा मूंखे लाइट लाइट खपनि न कलर हा लाइट कलर खपनि ज्यादा डार्क न खपनि उहे ॾेखारियो हा हा वाइट वारी ॾेखारियो अछो ॾेखारियो कलर हितां मूंखे हा थोरो सो कीअं थो लॻे पियो

हा लॻे त सुठी थी पर हिन में थोरो सो दाॻ लॻियल आहे टी हुन हुन में टीशट में दाॻ लॻियल आहे थोरो सो ॾिसो ॿीं ॾिसो ॿियों ॾेखारियो न हा इअ अच्छा त इहा वाइट वारी मूंखे सही थी लॻे इहा ॾियो भली जींस बि ॾेखारियो हा कारगो में हा ॾेखारियो भली हिकु ॿ ॾेखारियो ॾिसां हा हा हा अॼुकल्ह कारगो हलनि थी जीन्सूं हा भाभी इहा जेकी जींस आहे न हिनजी चैन ई ख़राबु अथसि त थोरी ॿीं मथे करे ॾेखारियो न

हा इहा त हा हा बढ़िया मस्तु थी लॻे ऐं ब्रांड वारी बि ॾेखारियो ब्रांडेड कपिड़ा बि ॾेखारियो थोरा लैविस लैविस कंपनीअ जी ॾेखारियो हा लैविस कंपनीअ जी ॾेखारियो

उहा जेकी कारी पेई अथव न टीशट उहा ॾेखारियो उहा सुठी थी लॻे मूंखे थोरी हा हा कलर बि सुठो अथसि ऐं हिनखे डन कयोसि पोइ त घणा पैसा थिया ॿीं हज़ार कुझु लेस कयो न हेॾा पैसा तॾहिं बि कुझु त घटि कयो न हा हा ॿसि अच्छा पंद्रहें सै में हा की जो हा हा ऐं टोटल घणा पैसा थियव हा टोटल पैसा घणा थियव अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ पैक कयोसि मां खणी थी वञाव थोरो मूंखे हलो मूंखे थोरो पासे वारे दुकान में वञिणो आहे होॾा थी थी अचांव त मां खणी थी वञाव कपिड़ा न न बसि वञा थी थोरो जल्दी में आहियां केॾी महिल ईंदमि त पी वेंदीमांव जय झूलेलाल अचिजो न हा हा हा जय झूलेलाल पोइ केॾी महिल ईंदीमांव हा तव्हां बि अचिजो